मुंहिंजो नालो दिव्या मोटवानी आहे मां टेवीह साले जी आहियां मूंखे मुंहिंजो हिकड़ो भाउ आहे उहो पंजुवीह सालें जो आहे हुनजो नालो धीरज मोटवानी आहे मुंहिंजो पपा बिजनेसमैन आहे पपा यो नालो राजेंद्र मोटवानी आहे ऐं मुंहिंजी मम्मी भावना मोटवानी हाउस वाइफ आहे मां ॾह दर्जानि जी पढ़ाई आर जी एस स्कूल मां कई आहे हुन खां पो मां यारहें खां पंद्रहं ताई सी एच एम कॉलेज में बी कॉम डिग्री वरती आहे मां सी ए करण जे लाइ अॻियां पढ़ाई थी कयां मूंखे नॉन वेज खाधो जाम वणंदो आहे मूंखे नॉन वेज मुंहिंजी मम्मीअ जे हथ जो ई वणंदो आहे ऐंं मूंखे रोज़ शाम जो नाश्तनि खाइण जी आदत आहे हिन करे मां शाम जो निकरी हर अलॻि अलॻि वैराइटी जा नाश्ता खाईंदी आहियां कंहिं महिल चीज़ चिल्ली डॉल्स कंहिं महिल पिज़ा गार्लिक टोस्ट मोमोस बटर पापड़ी पानी पूरी जॾहिं मूंखे जेको मन थे मां उहो नाश्ता खाईंदी आहियां मूंखे डोली वारे जो नाश्तो सुबुह जो दाल पकवान भियन जो पकोड़ा सिरो माल पूरो इहे जाम वणन्दो आहे उह सुबुह सुबुह ते नाश्ते ते ई वणन्दो आहे हुन खा पोइ मां ख़रीदारी बोम्बे मां कंदी आहियां जीअं कि बोम्बे वी टी मां कोलाबा कॉसवे बेंड्रा मां हिल रोड लिंकिंग रोड हुन खां पोइ हर मंगल ॾींहुं लोखंडवाला मार्किट में सेल लॻंदी आ सुबुह खां यारहें ताईं जीते जाम वॾा वॾा दुकान वारा सुठे सुठे सेल में हर मंगल ॾींहुं ऑफर में कपड़ा ॾींदा आहिनि